हैल्लो जी सर जि'यां तुसें चेता में इंटरव्यू दित्ता तुसें सनाया कि तुस फुल्लें दे बाग लांदे ओ खेती बाड़ी करने दा बड़ा शौक ऐ तुसें गी सर ओह्दे बारे सनाओ कि पैस्टिसाइड कोई तुसी यूज करदे ओ कोई बने दे आर्टीफिशल जां घरै दे बने दे उ'ऐ खाद बगैरा गै यूज करदे ओ जी अच्छा आं जी अच्छा हांजी हांजी

हां एह् ते है ते ते सर अगर तुं'दे कोला बंदा इ'यां फुल्ल लैने होन मतलब देआली दे बाद च फुल्ल लगदे न बड़े ते मतलब तुसें गै कंटैक्ट कीता जाए फ्ही अच्छा अच्छा ठीक ऐ सर शुक्रिया ओके